हीअं त महाराष्ट्र राज्य में थाणा ज़िले में घणा ई मंदरु ऐं इतिहासिक जॻहियूं आहिनि पर मा तव्हां खे अंबरनाथ जे हिकु शिव मंदरु जे बारे में ॿुधाए रहियो आहियां उहो शिव मंदरु जेको क़दीम ज़माने खां ठहियलु आहे जेको हिन वक़्ति बि नित नेमि सां हुनजी सेवा आराधना थींदी रहंदी आहे ऐं किथां किथां जा माण्हू अची हुन शिव जी अराधना कंदा आहिनि हिन शिव मंदरु जी हिकु हीअ ख़ासियत आहे त हिन शिव मंदिर में कंहिं बि धर्म जी ऊच नीच न हूंदी आहे हिन में केर बि अच वञु करे सघन्दो आहे चाहे हू कंहिं बि धर्म जो हुजे बि॒यो त हिनजे भरिसां हिक बग़ीचो आहे जंहिं खे पंहिंजे को फैमिलीअ सा गॾु पंहिंजे कुटुम्ब सां गॾु हुते अची करे शिव मंदिर तां मथो टेके ऐं हुन बग़ीचे में पंहिंजे कुटुम्ब सा गॾु खु़शियारीअ वारो ॾींहुं मल्हाए सघिन्दो आहे